अॼु मां तव्हांखे पढ़ाईअ जे बारे थी ॿुधाइणु चाहियां त इंसान लाइ पढ़ाई केॾी ज़रूरी आहे अॼ खां न पर आदि जुगादि खां पढ़ाआ जो ॾाढो महत्व आहे पढ़ाई जे सिवा माण्हू ईअं आहे जीअं अंधो पढ़ाई हिक क़िस्म जी अखु आहे जेका इंसान खे रस्तो ॾेखारींदी आहे पढ़ाई तमामु ज़रूरी आहे ऐं अॼ जे ज़माने में त पढ़ाई खां सिवा कुझु आहे ई न पढ़ंदासीं तॾहिं कुझु कमु करे सघंदासी किथे ऑफ़िस जो कमु आहे किथे बैंक जो कमु आहे किथे दुकान जो कमु आहे त जेसिताईं असां पढ़ियलु ॻढ़ियलु ई न आहियूं त असां कुझु कमु करे ई न सघंदासीं ऐं पढ़ाई कंदासीं पढ़ाईअ सां सुठियूं ॻाल्हियूं बि ईंदियूं आहिनि सॼी दुनिया खे ख़बर चार पवंदी आहे ऐं असांखे पाण बि ख़बर पवंदी आहे त असां केतिरे क़दुरु दुनिया सां दुनिया सां मिली करे हली सघूं था जेकर पढ़ियल ई न हूंदासीं त असांखे कुझु ख़बर ई न पवंदी पढ़ाईअ सां सॼे मुल्क जी ॿाहिरनि मुल्कनि जी दुनियादारीअ जी हर का ख़बर चार पढ़ाईअ सां थींदी आहे ऐ पढ़ाआ जे करे वॾी वॾी ऑफ़िसनि में नौकरियूं सुठियूं नौकरियूं सुठी रहणी सहणी पढ़ाआ सां ई थींदी आहे जे पढ़ियलु पढ़ियलु ॻढ़ियलु हूंदासीं त कुझु करे सघंदासीं जे पढ़ाई पढ़ाई ई न कंदासीं त कुझु न करे सघंदासीं